स्विगी छा तव्हां स्विगी ग्राहक शेवा मां ता ॻाल्हायो पिया मां हिकु रेस्टोरेंट में हिकु ऑडर कयो हुओ पर जंहिं जॻहिं तां मां ऑडर कयो हुओ उहो हाणे मां उन जॻह ते न आहियां मुंहिंजो पाटी जो प्लान्स चेंज थी वियो आहे जंहिंजे करे मां ॿी जॻह ते वई आहियां त छा तव्हां पंहिंजे डिलिवरी पाटनर खे चई सघंदा आहियो की मूंखे उन डिलिवरी उन एड्रेस ते डिलिवरी करे